گوتم بدھ نگر ضلعے کے اندر بہت ساری آرٹ کی شکلیں اور دستکاریاں ہیں دستکاریاں وہ چیز ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں اور یہ دستکاریاں نسل کی نسل منتقل ہوتی چلی آتی ہیں جیسے کہ مٹی کے برتن وغیرہ لوگ لوگ پرانے زمانے میں بھی بناتے تھے اور آج کے ٹائم پر بھی وہ نسل نسل منتقل ہو کر چلی آئی ہے اور آج کی آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ مٹی کے برتن بنایا کرتے ہیں اور اب اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ میٹل کے برتن ہوتے ہیں اور بہت ساری پینٹنگ ہوتی ہے جو ہاتھ کی فنکاری ہوا کرتی تھی یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری اور ہمارے معاشرہ یعنی گوتم ضلعے گوتم بدھ نگر کی تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں اور اس کے ثقافتی کی کے بارے میں بھی بتلاتی ہیں کیونکہ ہمارے ضلعے کے جو تاریخ ہے وہی ہماری بچپن بنتی ہیں اور ہم تمام لوگوں کو اس سلسلے میں خوب محنت کرنی چاہیے اور خوب کوشش کرنی چاہیے سخت ضرورت ہے